हांव न्हू मुर्डेश्र्वर गेल्लें तींग म्हाका तींग तें देवूळ आहा चोय तेंगे तें हिस्टोरिकल हें आहा चोय तीं चोवपा म्हाक तींग खूब आवोडलें आनी तेंगे तें कित कितें अश कोन्न म्हुण्णी हा की उमके जाग्यार गेल्यार उमकें अेश जाता तेशकों बीन आहा तेंगे तें इंचारून काडपा म्हाक तें खूब आवडलें आनी तेंगे उमके जागे आहाय ते बोंद आहले मागी तें कित्या बोंद आहलें तें सोदून काडलें मागीर तें अेश कोन्न सोदून काडलें आनी तींग भोंवपा तींग इत्ल लोक येताय की दुसऱ्या दुसऱ्या स्टेटांतल्यान लोक ते देवळांत प्रेयर कोरूंक येताय आनी तींग ते आंगवोण बीन दोत्ताय मागी दुसर मूठ तें होनावर होनावर तींग म्हाका इतलें लायक जाता कित्या तींग मुगे म्हाक तींग आमगे घोर हां चोय आमगे घोर हां तिंगा तींग आमगे घोरा मुखार आनी हाटल्यान न्हूंय हा सो म्हाक तींग रावपा इतलें बोर दिसता कित्या तींग शांती सामक थोंडसाण मेटा आनी तींग फेनाची गोरोजू आसना सो म्हाका ते जागे खूब आवडटा